इसकुलके बारेमे बाल बच्चा जाए छै पढ़ै लिखैलए तकर बाद हेबे पढ़ाइ लिखाइ नहि बढ़िआँ रहै छै खाना पिना खाइके लोभपर चलि जाए छै पढ़ाइ लिखाइ बढ़िआँ नहि बनै छै तऽ सभ प्राइवेट चाहै छै लोक पढ़ाबैलए लिखाबैलए बच्चासभकेँ आओर सरकारीके लोभमे ओ खेनाइए पिनाइके लोभसँ दै दै छै सरकारीमे पढ़ाइ लिखाइमे बहुत अथी भए रहल छै करेन्टिन्गमे बहुत पोशाकमे रहै छै तकर बाद हेबे पढ़ाइ लिखाइमे बहुत अथी आगू नहि बढ़ि रहल छै बाल बच्चा तब लोक वएह अपन प्राइवेट खोजै छै से प्राइवेटमे देबै तऽ आगू बढ़तै चान्स बढ़िआँ बच्चा सभके बुद्धि हेतै ज्ञान हेतै अकिल हेतै इसकुल हेबे खेलकूदकेमे रहै छै आओर पढ़ाइ लिखाइपर कोइ धिआन नहि दै छै आओर आओर देबो करै छै तऽ खाइए आओरके लोभपर बच्चासभ जाइ छै इसकुल आओर तकर बाद ओहिना रहै छै तब प्राइवेट अपन सोचै छै से प्राइवेटे हम पढ़ैबै लिखैबै तब ने बच्चासभ आगू बढ़तै तऽ बुधि ज्ञान हेतै अकिल हेतै एकर बीच अकिल कोइ बीच हेतै ओना मुरुखे चपाट ले रहि जएतै इसकुलमे हेबे रहै छै तकर बाद हेबै कोइ अथीसे नहि कै सकै छै देखरेख मास्टरसभ ओतेक नहि दै छै धिआन सभ बच्चापर तब बच्चा सभकेँ आब छै अपन मय परिवार तऽ सोचै जाए छै प्राइवेटेसे पढ़ेबै लिखेबै गामघर ओहिना पढ़बै छै नाम आओर लिखै दै छै तकर बाद ओहिने रहै छै बच्चा सभके बारेमे कोना रहतै तऽ ओहि खातिर कहलक पढ़ाइ लिखाइमे एहिमे सरकारीमे होइ छै मोन छुअने जेहने मोन तेहने पढ़ेलक लिखेलक नहि तऽ कोइ ज्ञान बुधिके अकिलके ठेकाने नहि राखलक खाने पिनेके लालचसे बच्चासभ इसकुल जाइ छै नाम लिखबै छै ओतेक देखरेख नहि करै छै मास्टर धिआनसे नहि पढ़बै छै नहि बतबै छै नहि ज्ञान दै छै नहि राखै छै तकर बाद हेबे अपन प्राइवेट कहलक अपन पढ़ेबै लिखेबै बच्चावला कोइ पढ़ै लिखैमे ओतेक धिआनसे नहि खेले कूदमे एहिना रहे छै फिरकिएमे रहै छै भागैत पढ़बैत रहै छै आओर तऽ ओहि बात करैत रहतै आओर या सुनैत रहतै रे पढ़ैलए लिखैलए जाए नहि जाए छै एँ एतना अथीसे कै रहल छौ आओर एतना नहि तोहरा ज्ञानमे आबै छौ नहि अकिल आबै छौ कहै छिए तऽ ओहि खातिर हेबे रहै छै तऽ ओहिमे हेबे खाइए पिएके लालचमे जाए छै इसकुलो आओर बच्चासभ एहि बीच तऽ नहिए राखैलए चाहै छै आओर कहि देलक प्राइवेटे हेबे तब पढ़ेबै लिखेबै ओहिमे ज्ञान हेतै अकिल हेतै बुधि हेतै अँ ओहि खातिर हेबे कहलकै करबै आब देखै छिए बाल बच्चाकेँ रिक्शा आओर रघुवंश रहै छै खाइए पिएके खाली लालचसे इसकुल जाएले चाहै छै बाल बच्चा नाम लिखै दै छै अँ पढ़ाइ लिखाइपर धिआन नहि दै छै मास्टरसभ ओहि पढ़ाइ लिखाइसे ज्ञान हेतै बुधि हेतै अकिल हेतै अँ नहि तऽ हेबे कि ने कहै छै तब ने प्राइवेट खोजै छै से पढ़तै लिखतै तऽ ज्ञान हेतै बुधि हेतै अकिल हेतै इसकुल सबमे बहुत धिआनसे कमीशन रहै छै बच्चा आओरपर ओतेक धिआनसे पढ़ैते लिखैते नहि छै खाने पिनेके लोभ लालचमे जाए छै इसकुल आओर खा पीके खेलकुदिके चलि आबै छै कहलक पढ़िके अएलिऔ देखैमे कि करबै आब एहि बीचमे हेबे रहै छै ओसभ बुझबे नहि करै छै कहैत रहलहुँ पढ़ै लिखैले जो आओर नहि बुझै छै गेल खेलकुदिके चलि आएल आओर लोक ट्यूशन आओर पढ़ेबै आब रहतै आओर क्षमताके अथी तभिए ने करेबै करबै एतना काम रोजगारके मजदूरी करिके खाइ छिए रहै छिए बाल बच्चाकेँ देखै छिए पोषत पालत करै छी एकर बाद नहिए हेबै रहै छै